मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे दूसरों को खाना खिलाना अच्छा लगता है मैं बहुत से व्यंजन बना लेती हूँ जैसे पूरी कचौरी पोहा दही वड़ा पुलाओ वेजिटेरियन और भी बहुता सारे व्यंजन बना सकती हूँ मुझे खाना खाना भी बहुत पसंद है और घर का खाना बहुत ही शुद्ध होता है साफ़ सुथरा होता है और हमें घर का खाना ही खाना चाहिए अपने लिए खाना पका कर मैं यहाँ सुनिश्चित कर सकती हूँ कि मैं और मेरे परिवार हमेशा पौष्टिक खा भोजन खाएँ यहाँ मुझे स्वस्थ दिखने और महसूस करने में मेरी ऊर्जा बढ़ाने में मेरे मूड और वज़न को स्थिर करने और मेरी नींद तनाव के प्रति लचीलापन सुधार करने में मदद करता है मैं इसे एक पैसे के रूप में भी करना पसंद करती हूँ इससे मुझे और मेरे परिवार को भी मदद मिलेगी यहाँ मुझे पैसे की बचत के साथ लोगों का प्यार भी मिलेगा और पारंपरिक खाना बनाना भी पसंद करती हूँ ऐसे में हमारे मालवा का फ़ेमस दाल बाफला लड्डू खुसियो और अपने प्यार के साथ परोसती हूँ